جی جی جی بولیے جی ہم گیس والے بول رہے ہیں جی بتائیے جی جی پہنچا تو سکتے ہیں پر ابھی ٹائم لگے گا اب آپ کے گھر آنے کے لیے ہمیں جی جی ٹائم لگے گا کیونکہ ہمیں ہمارے سائیکل کی پمچر ہو گئے تو پمچر بنانے میں تو ٹائم لگیں گے اور میں اکیلا ہوں تو بنانے کے بعد پھر دو تین گھر پہ دینا ہے گیس سلینڈر پھر اس کے بعد میں آپ کے گھر پہ دے سکتا ہوں بھائی جی جی جی بھائی چلو کوشش کرو بس بھائی پمچر والے جلدی سے بنا دیں ہمارے پمچر تو سب کے گھر پہ جلدی جلدی سے پہنچا دیں گے ہم

نہیں ہمارے ایک دوست بھی تو ان کی طبیعت خراب ہو چکا تو وہ ابھی گھر پہ چھٹی پہ ہیں وہ اگر وہ ہوتے تو پھر آپ کے ہم گھر پہ پہنچوا دیتے ابھی جسٹ اچھا دیکھیے ادھر میرا کام ہونے والا ہے بھائی پمچر تو بن چکا ہے وہ سیٹ سیٹ کر رہے ہیں چکا اکّا دیکھتے ہیں اب آدھا ایک گھنٹے بعد پہنچا دیں گے آپ کے گھر پہ جی بھائی جی بھائی میں تو جلدی ہی کر رہا ہوں بھائی جی بھائی جی ٹھیک ہے بھائی تو اب تو لگ تو گئے ہیں اب ایک دو گھر کے بعد چھوڑنے کے بعد آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں ہم تو آپ نیچے آ جائیے گا سلینڈر لے کے اور پیسے ویسے لے کے جی جی جو خالی ہوگا وہی لے کے آ جائیے ٹھیک ہے بھائی میں پھر آ رہا ہوں میں آپ کے گھر پہ ٹھیک ہے بات کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے بھائی